हेलो बबली मैं बैतुल आई हूँ मुझे रेस्टोरेन से खाना मंगाना है तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि मैं कौन से रेस्टोरेन से खाना मंगाऊँ हाँ मैंने गूगल पर भी देखा था कि रसे रेस्टोरेंट की रेटिंग फाइव स्टार है तो मैं सेव टमाटर की सब्ज़ी एक प्लेट दाल पाँच तवा रोटी और एक प्लेट जीरा राइस मंगवा रही हूँ